जोंनि गामियाव खेराय मोसानाय बिदिनो फोरबो बेफोरनि मोसानाय हान्जा ग्रुप दङ दंनायालाय आमफ्राय बेनिफ्राय बिदिनो मोनसे जायगायाव बबेबा जायगायाव प्रग्राम बेबायदिनो बायदिसिना जायोब्ला बेदिनो लाङाे लाङाेबा थाङाे आरो खेराय बेबायदिनो बबेबा कलेज नि फांसन बबेबा मोनसे मेल मिथिं दावथिं बेफोराव मोसानो थाङाे आरो जोङाे ग्रुप ग्रुप ओमफ्रायाे बिदिनो गामिनिफ्राय बा दस्रा जेन'बा माबा लांग्रा जेन'बा लांग्रा फोरनिफ्राय आरो जेन'बा बेबादि थाइसेबो हेल्प बा बिदिनो माबा हेल्प होआ आरो थाइसेबो थाखा जों मोना बेवनो जोङाे जोंनि बेगथि गारनानै थांनांगौ जायो गान्नाय जोमनाय देलायनाय जानाय लोंनाय जोंनिफ्राय जों इक्सट्रा गारनानै थांनांगौ जायो आरो आमफ्रायाे गामिनि होन्नानै बुंबाथ' गामिनिया माने फ्रायानो सापर्ट होयो आरो माने मोसानांगौ बेबादिनो मोसाबासो मोजां बेबादिनो एसे एनै गियान मोनो एक्सपिरियेन्स मोनो बेफोरखौ गामिनि मानसिफोरा बुजायो आरो बुङाे हेंथा गैया बादा गैया ओमफ्रायो सोलोंथाय होन्नानै बुङाेब्ला सोलोंथाइयाव सोलोंथाइनि बिथिङाव होन्नानै बुंब्ला जोंथ' सोलोंनायाव जों थाइसेबो थाखा मोनदेरा जोंनिफ्राय जोंं गारनांगौ जायो फ्रायानो मोनो सम सम मोननाया मोसानायफ्राव एसे एनै बेबायदिनो बबावबा मोनसे ग्रुप यै ज' थांनानै बिदिनो एसे एनै मोसानायनि थाखा फैसाफोर मोनोब्ला जोङाे एसेब्लाबो बुर्जाब्लाबो जों राननानै लानांगौ जायो माने जोंनि जोंनि थोजासे मोना आरो थोआ जोंनि देलायनाय गान्नाय जोमनायजों जोंनि पार्सनेल बायनानै गाननांगौ जोमनांगौ देलायनांगौ जायो नालाय बेनिखायनो बेयाव जोंहा प्रब्लेम आरो एसे प्रब्लेम जायो बेयाव